आ सांग आ रेस्टोरंट न्हू आं रेस्टोरंटान न्हू हा आमचे कडेन गोवन ह्यें मेळटा रे गोवन वरायटी फीश रेशाद बांगडो रवा फ्राय मसाला फ्राय विस्वण आनी वेल्यो हेज्यो रवा फ्राय शिनाण्यो जे हे लोकल हा न्हू लोकल आमचें बरें हा खावपाक बॅस्ट म्हटल्यार तुका विस्वण फ्राय न्हू विस्वण विस्वण फ्राय आनी शाकोती शाकोती शाकोती मेळटा तुका आं आं हय विस्वण शाकोती आमची चड फामाद शाकोती ना आता तू येवंक सोदता आमच्या रेस्टोरंटान योवंक सोदता न्हू आ कोणय टॅक्सी ड्रायवराक विचारा आनी आमचे रेस्टॉरंट विचारा आमचे रेस्टोरंट हांगा खूब फामाद हा आमचे आ तिस्का तिस्का लोकल तिस्कार लोकल फूड हा म्हणजे बरे आमचे ट्यूरिस्ट बी हांगा बरे येता विसीट दिता

रेट पय नॉर्मल रेट आसात रेटिचे टेन्शन घेनाका आमी मागीर ते तुका कितले हे आसा पळय तुमी लोक त्या डिसकांउटूय आमी बरे दिता बरे जाले तिसऱ्यो बीन आमच्यो स्पॅशल डिश तुमकां ऍडिशनल तिसऱ्यो दिता तिसऱ्यो बऱ्यो आसता हेज्यो ड्राय तिसऱ्यो म्हणटा त्यो ते तुमकां स्पेशल डिस्कांउटान ते आमी कवर करता तुमी कशे कितले लोक आसा तेजेर आमचें आसा ते डिपेंड हा दिता ओके हय आसा हय जाता तुका बूक करून दवरता हा लोक सद्दा येता पार्कींग बीन फॅसीलिटी बरी आसा हांगा तुमकां जाय तशी सर्वीसूय बरी आसा आमची अवयलॅबल पळया तुमी